हाँ मुझे कई सारे ऐसे धारावाहिक पसंद हैं जो परिवार से भी जो हंसी मज़ाक करें जैसे हम किसी प्रकार का तनाव लेते हैं तो हमें कॉमेडी शो ज़्यादा देखना चाहिए जिस प्रकार हम सब कॉमेडी शो देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो इंसान दुखी है वो व्यक्ति भी कितना ख़ुश हो कर उस सीरियल में काम कर रहा है जैसे हम तारक मेहता ले लें तारक मेहता में जेठालाल बड़े तनाव में रहते हैं आप देखते हैं कि उसका जीवन तनाव में ही चला गया और हमारे जो वो हैं क्या नाम है उनका छतरी वाले जो हैं तारक मेहता में वो उनका जीवन भी इसी में चला गया वो तनाव में रहते हैं लेकिन फिर भी तारक मेहता शो एक ऐसा शो है जिस में एक परिवार की तरह रहा जाता है एक पूरी कमेटी है जो एक परिवार की तरह रहती है सुख दुख में शामिल होते हैं हम तो सिर्फ़ ऐसे ही शो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं जो एक साथ मिल कर रहें और एक दूसरे को एक दूसरे की जो परेशानियाँ हैं वो बताएं इसी प्रकार से हम ड्रामा ज़्यादा पसंद नहीं करते परंतु हम कॉमेडी शो ज़्यादा पसंद करते हैं जिससे वो हम हम को हसाए हम जब हंसते हैं तो हमारे जो अंदर की जो दुखी आत्मा रहती है वो हमारे सुख में बदल जाती है हम तनाव में रहते हैं वो हमारा तनाव ख़त्म हो जाता है हंसने से बहुत सारा तनाव ख़त्म होते हैं इस लिए हमें हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहना चाहिए इस लिए हम कॉमेडी शो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं